तीस जनवरी उन्नैस सए अड़तालीस दो अक्टूबर अठारह सए उनसठ छब्बीस जनवरी उन्नैस सए पचास पन्द्रह अगस्त उन्नैस सए सैंतालिस एकैस जनवरी उन्नैस सए एकानवे